हाँ हमें नल का पानी मिलता है और हमारे घर नल का पानी दो से तीन दिन के गैप में आ जाता है यह पानी पर्याप्त मात्रा में होता है इसे हम घर में बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसे पौधों को पानी देना सब्ज़ी में खाना बनाना या स्नान करना और पीने का पानी और कपड़े धोने का पानी और घर धोने का पानी इतना कुछ काम करने के बाद भी हमारे पास थोड़ा सा पानी बच जाता है अर्थात कहने का ये मतलब है कि दो से तीन दिन में जो पानी आता है वह पर्याप्त मात्रा में होता है इसके अलावा हम चार से पाँच हज़ार लीटर इस पानी को एक्स्ट्रा सेव भी रखते हैं कई बार पाँच दिन या सात दिन के बाद भी पानी आता है तब किसी समस्या का सामना ना करना पड़े इसके लिए हम स्टोरेज रखते हैं और यह पानी बिल्कुल साफ़ होता ह और इस से हमारा जीवन बहुत ही सरल हुआ है पहले घर से बाहर से पानी लाना पड़ता था लेकिन अब घर के अंदर नल लग चुका है तो इस से हमें बहुत ही सुविधा हुई है